بائک ہمارے جیون بائک ہمارے جیبون میں بہت ہی بہت ہی بڑھیاں سواری ہے بائک ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے بائک سے جو ہر ایک کام آج کل بائک سے ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے ہاسپیٹل جانا ابھی میں کھگڑیا ضلع سے ہوں آپ سہرسہ جانا ہے تو بائک کی سواری کر سکتے ہیں اور دربھنگہ جانا ہے تو بائک سے جا سکتے کسی بھی کام کو آپ بائک سے کر سکتے ہیں بائک ایک بڑھیاں سواری ہے اور بائک سے آپ دربھنگہ سہرسہ کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں بائک جو ہے ہر کسی کے گھر میں رہنا چاہیے ہر کسی اور بائک چلانا بھی تیز نہیں ہے بائک آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا اور بائک سے آپ ہیرو ہیرو پنتی نہیں کر سکتے بائک جو ہے ایک ایسا واہن ہے القصواء اس کو بول سکتے ہیں القصواء اس لیے بول سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صاحب کی سواری کا نام تھا القصواء اسی لیے اس کو آپ اپنے سواری کو القصواء بول سکتے ہو بائک جو ہے جیسے دیکھ لیجیے ابھی ہم کو ارجینٹ پڑ گیا جانا ہے آج کھگڑیا ضلع سے جانا ہے سہرسہ ضلع تو ہم بائک سے جا سکتے ہیں بائک سے سواری ہم کر سکتے ہیں اسی لیے بائک ہر کسی کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے اور بائک سے بہت بڑھیاں بڑھیاں کام ہوتا ہے اور اس کو چلانا بھی بہت دھیرے سوچ سمجھ کے چلانا جتنا بڑھیاں بائک ہے اتنا خراب بھی ہے